हेलो सर प्रणाम बोले सर एडमिशन हो रहा है ट्वेल्थ का हँ तऽ उसमे कितना रुपआ लगता है

तऽ आप मतलब इन्चार्जे ने ई तो मास्टर सर से तो बात नहि किए हैं इन्चार्ज है आपका नम्बर था हम आपको कॉल किए तऽ सर से थोड़ा तो आपको अगर हम कोई काम बताएँगे तऽ आप करबा सकते है ठीके छै एक हजार मतलब एगारह सए रुपआ लगतै हँ हँ इसका एडमिशन चार्ज एक हजार तऽ ई नहि कि अब रुपआ दै देलीयै काम नहि होयतै काम नहि होयतै दिक्कत ने भए जेतै ना तऽ हमे काम होएके चाही देगी रुपआ दै देलियै रुपआ फसि जैतै काम नहि होयतै दिक्कत भए जेतै किएक हमहुँ आर स्टूडेन्ट ने छियै स्टूडेन्टके रुपआके दिक्कत ने होएत छै बडी समस्या से ने रुपआ मिलैत छै ब्यबहार सही ब्यबहार सही राखबै तब आज एडमिशन आओरो स्टूडेंट करेतै ब्यबहार सही नहि रखबै तऽ तऽ हमे छियै तीन चारि गो लड़का छियै तऽ तीन चारि गो लड़कामे किछु डिस्काउंट नहि होए सकैत छै हजार रुपआ जे छै बोललियै बात बहुत छै तैयो एगो नहि ने करेबै एगो नहि ने करेबै एक अकेला रहबै तऽ कोई टेन्सन नहि छै अकेला छै एतना रुपआ लगि जेतै अकेला छियै नहि तीन चारि गो छियै तऽ तीन चारि गो छियै तीन चारि गो के किछु डिस्काउंट भए जैतै तऽ आरो आदमी हम लाए के देबै अइसन नहि छै कि नहि आरो आदमी लएके देबै हमे सँ छियै ओ बी सी बला छी हमरो पता छै ओ बी सी बला छूट मिलैत छै जेन्डर बलाके लिए बड़ा तैयो होएत छै ने अपन लोग छै तऽ अपन लोग लग एहि ले फोन करैत छै जे हँ कोई टेन्सन नहि होयतै एक्जाम भी होएत सकैत छै एडमिशन भए जेतै अपन लोग लग इएह लेल कॉल ने करैत छै नहि छै बड़ी बात बुझलियै तैयो गरीब लेखके लिअ तऽ बड़ी बात छेबे ने करै ठीके छै तऽ छियै चारि पाँच गो लड़का हँ चारि पाँच गो लड़का छियै अगर हमर चारिओ पाँचोके भए जेतै ने तऽ हम पाँचगो चारिगो पाँचगोके आरो लैके एबै आरो ठीक